हेलो हम रीना बोल रहे हैं हम लोग खाना मनोज होटल में किए हैं ऑर्डर कौन सा दिक्कत हो गया है अभी तक खाना नहीं आया है हम लोग दस बज गए कब खाना खाएँगे क्या चीज की दिक्कत है जा अभी तक खाना नहीं आया है बोल पहुँचा दीजिए जल्दी से हमें लेट हो गया खाने को